खेती या पशुपालन या कोनो छोट ब्यवसाय या कोनो दोसर काम जेना मुर्गा पालन या डेयरीके बारेमे ई सबके बारेमे बच्चाके बतेनाइ बहुत जरुरी छै किए जरुरी छै किएकि आइकाल्हि रोजगारके साधन बहुत कम छै अहाँ सबके पढ़ैमे सब बच्चा सफल नहि भए सकै छै किएकि सब एक रङ्ग नहि रहै छै सब केओ बहुत बढ़िया रहै छै केओ बहुत खराब रहै छै सब एहन नहि भए पाबै छै जे सब बहुत बढ़ियऑं रिजल्ट आनि लेत कतौ कोनो एहन चीजमे चलि जायत जतऽ सँ ओ बहुत अधिक धन कमाए सकैया रोजगार अपना लेल लए सकै अपन जीवन यापन चलाए सकै तेँ दुआरे अहाँ सब बच्चा सबके ई सिखेबाक चाही की अपन रोजगार अपने केना करल जाए खेती केना करल जाए जे कोनो पैग जगह पर एक्केगो टाइप के फसल ऊगए कऽ अपन रोजगार केना चलाओल जाय या कोनो मुर्गा फार्म जेना खोलि कऽ केओ बहुत अधिक धन कमाए रहल छै केना कमाए रहल छै किएकि सबकिछुमे रोजगारके साधन आइ छै तऽ मुर्गो फॉर्म सँ आइ दे देख रहल छियै बहुत आदमी बहुत पैसा धन कमाए रहल छथि जकरा दोसर चीजमे नहि भए रहल छै तेँ दुआरे बच्चा सबके ई सिखेबाक चाही जे केना मुर्गा पालन कायल जेतै केना मछली पालन कायल जेतै या कोनो अन्य व्यवसाय केना चलायल जेतै इसब कतऽ सिखतै बच्चा एहि सबके सिखै लए बहुत ही कम जगह साधन छै ऊपरसँ घर एमहर सबमे ओहन गर्जियानो नहि छै जे ई सबके बारेमे सिखैलए कहतै सब खाली कहतै पढ़ लिख इएह कर इसबमे नहि जायला लेकिन इसब बहुत जरुरी चीज छै किएकि सब तऽ पैढ़ लिख कऽ बैनि जेतै ऐना जरुरी नहि छै किएकि एते रोजगारके साधन तऽ पढ़ाइमे छै नहि आ सब पढ़ाइमे बहुत बढ़िऑं होइ नहि छै तेँ सरकारके कोनो एहन कदम उठेबाक चाही जाहिसँ कि एकर बारेमे इसकुलमे या कतौ कोनो एहन केन्द्र खोलि कऽ इसबके बारेमे बतायल जाइ जाहिसँ की ओसब एहि सबके बारेमे सीख सकै जे खेती केना कायल जेतै खेतियोमे बहुत अधिक धन छै अगर कोनो चीज पैघ स्थान पर कएल जेतै खेतीमे तऽ ओ बहुत उत्तम हेतै किएकि प्राथमिक क्षेत्रके जे छै ओ बहुत ही पैग क्षेत्रमे रहतै तहने टा मुनाफा कमाए सकैया नहि तऽ नहि कए सकैया अगर कोनो चीज पशुपालन जेना छै तऽ पशुओ पालन आइकाल्हि देख रहल छियै बहुत आदमी सए पचासगो गाय बकरी किछु लए लेलक ओएहसँ दूध बेच कऽ कमेलक बहुत पैसा छै एहियो सबमे तऽ भए गेल आ बहुतेक बच्चा सब बढ़ि कऽ काज करै छै एहियोमे रोजगारके साधन छै आटा चक्की चलाए सकैया आइकाल्हि सब चीज शुद्धता पर लोक ध्यान दए रहल छै तऽ कोनो एहन आटा चक्की खोलि लै जै मऽ की शुद्ध गहूँमके आटा पिसायल जाएत तऽ ओहो सँ ओ अपन व्यापार बना सकैया जाहिसँ कि ओसब अपन रोजगार चलाए सकैया आ डेरियोके बारेमे बतायत जेना आब कोनो छै कतौ छै गाय आब ओकर दूधसँ ओ घी बनाए सकैया कोनो औरौ चीज आइकाल्हि बहुत दूधसँ बहुत एहन सामग्री बनायल जाइ छै कि जकर बहुत अधिक कीमत दैलए लोक तैयार छै आ आओर एकरा बढ़ाबा दै छै तऽ लेकिन एमहरका जे गार्जियन छै ओ एहि सब चीज पर विश्वास नहि करै छै किएकि ओसब एहन चीज मानै नहि छै शिक्षा नहि दै छै एकर बारे मे लेकिन सरकारके एगो कदम उठेबाक चाही जाहिसँ कि इसकुलमे या कतौ कोनो एहन केन्द्र दए दियौ जाहिसँ कि ओकरा बच्चाके पढ़ाइके अलावो कुछ चीज सिखायल जाए व्यवसायोके बारेमे ओकरा बतायल जाए आ एकर बहुत अधिक फायदो छै किएकि रोजगारके साधन कम भेल जा रहल छै शिक्षाके मामला मे तै सँ ओ अपन स्वरोजगार कए सकै यऽ एहिसँ ओ बहुत अपन धन अर्जित कए सकै यऽ अपन परिवारके चला सकैया आ दोसरो लोक के सेवा दए सकैया मानि लिअ ओ आटा चक्की खोललथि अपन गाँवमे आबि कऽ अपन घर लग तऽ ओ बहुत लोगोके सेवा दए रहल छथिन जेना मानि लिअ हुनकर घरके बगलमे केओ छै तऽ ओ आबि कऽ हुनका लग एथिन तऽ ओ हुनका सेवा देथिन सेवाके बदलामे धन कमएथिन दोसर लोक के एहिमे सेबो भए गेलै हुनका दोसर ठाम जाय नहि परलै आ ई अपन एतऽ आबि कऽ सेबोके काम भए गेलै ईहो एहिमे धन कमा लेलाह एक हुनका शुद्ध वस्तु भेट गेलै एहिसँ बहुत अधिक फायदा छै आ मछली पालन आइकाल्हि मछलियो पालन बहुत अधिक फैल रहल छै किएकि अहियोमे बहुत अधिक धन छै आइकाल्हि बहुत आदमी मछलीके व्यवसाय कए रहल छै आइकाल्हि तऽ ईहो भए रहल छै जे एगो कोनो तालाब पोखरि खुनि दै छै ऊपरमे मुर्गी फार्म बना दै छै नीचामे मछली पालन होइ छै जाहिसँ कि जे कोनो एहन पदार्थ रहतै जे मुर्गा छोड़तै ओकरा ओ मछली खाय सकै यऽ फेर ओतऽ दुनू सँ मछलीके आइकाल्हि बहुत अधिक माँग छै मुर्गा मछली एकर सबके ओसब बेच कऽ धन कमाए सकै यऽ एहिसँ बहुत फायदा छै आओर ईसब चीज सेवा बहुत अधिक दोसर लोकके प्रदान कए रहल छै किएकि एक जगह नहि तऽ दोसर जगह ओसब ई चीज वस्तु लै लए जेबै करतै कतौ ने कतौ वस्तु लै लए जेबै करतै तैँ एहि सबके बारेमे बहुत अधिक जानकारी लेकिन अहाँ सब नहि दए रहल छी नै सरकार एहि लए बहुत अधिक प्रयास कए रहल छै नहि ककरो गार्जियन ओते प्रयास कए रहल छै नहि विद्यार्थी प्रयास कए रहल छै जे एकर बारेमे हम सिखब या हम एकर बारेमे ज्ञान लेब जेना हुनर हम एहिमे करब सब आइकाल्हि पढ़ाइयेके बारेमे जाए रहल छै लेकिन ईसब केओ सिखा नहि रहल छै लेकिन जेना कतौ सिखेतै से जेना आइकाल्हि पढ़ाइ लए तऽ इसकुल छै लेकिन ईसब चीजके सिखबै लए कतौ इसकुल नहि छै कतौ इसकुल नहि छै तऽ एहि दुआरे सरकारोके बहुत एहिमे अभी काम करए परतै आ बच्चा सबके सिखबऽ परतै जे केना खेती करी केना पशु पालन करी केना छोट व्यवसाय करी या अन्य स्थानीय व्यवसायके काज कए सकी आटा चक्की खोलि सकी मुर्गा पालन कए सकी डेयरी खोलि सकी किछु एना सिखेतै हुनकर हुनर बढ़ेतै हुनका तहने ओहि सबमे हेतै कतौ इसकुल कॉलेज या कुछ एहन जगह खोइल लेतै तहने ईसब सीख सकै छैथ एकर बारे मऽ